بائکنگ ایک بہترین جسمانی ورزش اور تفریحی سرگرمی ہے جس میں ہم قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور اپنے جسم کو فٹ رکھ سکتے ہیں بائکنگ کے شوقین لوگوں کے لیے کمیونٹی میں شامل ہونا ایک اہم ذریعہ ہے تاکہ وہ اپنے جیسے لوگوں سے مل سکیں نئے راستے دریافت کریں اور اپنی بائکنگ کی مہارت کو بہتر بنائیں لیکن بعض اوقات کچھ افراد سلو بائکنگ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں مختلف شوشل میڈیا پلیٹفارمز جیسے فیس بک انسٹاگرام پر بائکنگ کے گروپس موجود ہیں ان گروپس میں شامل ہو کر آپ مختلف بائکنگ کمیونٹی سے جڑ سکتے ہیں اور بائکنگ کے تجربات شیئر کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کو بائکنگ کے نئے راستوں ایونٹ اور ٹپس کے بارے میں بھی معلومات ملتی ہیں مقامی بائکنگ ایونٹ میں شرکت ہم کو دیگر دیگر بائکرز کے ساتھ ملنے اور دوست بنانے کا موقع فراہم کرتی ہے اس طرح کے ایونٹ میں حصہ لینے سے ہم کو کمیونٹی کا حصہ بننے اور اپنے علاقے میں بائکنگ کے بہترین راستے دریافت کرنے کا موقع ملتا ہے اکثر شہروں میں بائکنگ کلبز موجود ہوتے ہیں جن میں مختلف قسم کے بائکرز شامل ہوتے ہیں بائکنگ کلبز میں شامل ہونے سے نہ صرف ہم لوگوں کو نئے دوست ملتے ہیں بلکہ ہمیں بائکنگ میں مہارت بھی بہتر ہوتی ہے کیونکہ ہم تجربہ کار بائکرز سے سیکھتے ہیں اگرچہ کمیونٹی میں بائکرز بہت مزیدار اور سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے لیکن سلو بائکنگ کے بھی اپنے فوائد ہیں جن کی وجہ سے کچھ لوگ اسے ترجیح دیتے ہیں سلو بائکنگ لوگوں کو اپنی رفتار راستہ اور وقت خود منتخب کرنے کا موقع دیتی ہے لوگ لوگ کسی اور کی ترجیحات کے پابند نہیں ہوتے جس سے آپ زیادہ آزادی محسوس کرتے ہیں تنہائی میں بائکنگ آپ کے ذہن کو پرسکون کرنے میں مدد دیتی ہے یہ ایک مراقبے کی مانند ہے جس میں آپ اپنی سوچوں میں کھو جاتے ہیں اور ذہنی سکون پاتے ہیں اس سے ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اکیلے بائکنگ کرنے سے آپ اپنی جسمانی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں چونکہ آپ صرف اپنے اوپر انحصار کرتے ہیں اس لیے آپ کو اپنے اندرونی چیلینج کو حل کرنے کا موقع ملتا ہے اور آپ کی جسمانی برداشت میں اضافہ ہوتا ہے سلو بائکنگ آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتی ہے چونکہ آپ کسی گروپ کے بغیر راستوں کا انتخاب اور فیصلہ کرتے ہیں آپ کی مشکلات کو خود حل کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے بائکنگ کو بائکنگ کمیونٹی میں شامل ہونا اور سلو بائکنگ دونوں کے اپنے اپنے اپنے اپنے فوائد ہیں جہاں کمیونٹی میں شامل ہو کر لوگ نئے دوست بنا سکتے ہیں نئے راستے دریافت کر سکتے ہیں اور بائکنگ میں تجربہ کار لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں وہیں سلو بائکنگ انسان کو آزادی ذہنی سکون اور خود اعتمادی فراہم کرتی ہے